आंनि मोन्दांथिजों आं बेखौनो बुंनो हासथायोदि इ बुखआ मोनसे मोजां जोंनि मानसि माहारिनि गेजेराव सोलोंथायनि मोनसे खाबु इ बुखा मोनसे एलेक्ट्रनिक मुगाजों गोरोबनाय मोनसे बाहगो जेरै मबाइलफोराव नायनायफोरजों जोङो बुजिनो हायो आरो जोङो बेबादिनो लोगोफोरनो फोरमायहरनाय लोगोफोरजों जे नोंनि मिथिनो होनांगौखौ मिथि होनाय आरो मिथियैफोरखौ लेपटफ बा मबाइलनि गेजेरजों एनटारनेथ नि दारै बेखौहाय नायनानै जोङो फरायनो हायो आरो फोरमायज्लायनो हायो जेरै मेसेज खौरां हरनाय फन रायलायहरनाय बायदि बिथिंफोरजों जोङो बे इ बुखखौ मोजां फारसे जोङो मोनदांथि मोननो हायो